हय हांवें एक डांस एक दोन तीन डांसान कोरियोग्राफ केल्लेले आसा पयलो हांवें कोरियोग्राफ केल्लो तो हा म्हाज्या भावाच्या स्कुलान तेंचे टिचरीक म्हाका आपयलेले मातशे हायर के जी वसो पूण हांवें केल्लो तेंचो डांस आनी मागीर हांवें मागीर कोरियोग्राफ केल्लो आसा आमची भयणीची संगीता हांवें डांस कोरियोग्राफ केल्लो आसा आनी मागीर डांस हांवें एन सी सी कॅम्पान असो भुरग्यांचो डांस हांवें केल्लो आनी डांस करपाची उमेद म्हाका डी आय डी म्हूण शो येतालो भुरग्यांचो पयली तेतून तितूंतल्यान म्हाका आवड आहा तितू केन्नाच्यान हांवें म्हाजो डांस बीन म्हणपाचें ते हांवें ते श टिवी शो पोवन आनी म्हाका डांस बी स्टार्ट केलो कित्याक आनी एक शो आनी एक आसतालो सरोज सरोज म्हूण ती ती डांसर आसलेली ती चिकनी चमिली हे डांस हे सोंगाचेर आमकां डांस शिकयलेलो आनी हांव आनी म्हाजी भयणी बीन आमी त्या टी वी रोखोवन आमी ती डांस शिकलेली ती म्हाका आजुनूय याद आहा आनी ती बेस्ट आसलेली एकदाची